थिगानो थिगालाय खिन्थु बे औ माने मा फरायगोन मा थागोन जासथिनिसांनै फरायनायाबो जोब्बाय खिन्थु दायो आरो गभर्नमेन्ट जबबो नांथारगौ दा बिखौबो मोनाखै आरो दायो मा फरायगोन बिखोबो मानि कनफिउस जादों जिथु दायो डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्टआ बिनि थाखाय आं प्रिपेर खालामबाय थादों आरो नोंलाय नोंबोथ' खामदोंदां माथो

बेनोथ' ओमफ्राय मा मा पार्टखौ नोङो फरायसोदों ए इउटुब अ

आं मानुरामाखौ फल' खालामदों ओं मोजां बेनोथ' थायादा ओरैबायदि गोलाव जा जाब्रा आयु बियेडखो आं लायासै बेनो आहा प्रब्लेमा नोंहाथ' दोंदां माथो

ए ए ए बेखौनो नायनोसैर' माजायो र' नायनोसै होननायानो थाबाय थाबायलै नायनोसै होननानैनो गोबाव जाद्रायबाय नोंगौदा

बेनोथ' आरो फेसिलिटिबो गैयाना जोंनि जायगायाव दायो नै स्टाडि सेन्टारफोरबो

बेनोथ' ओं

ओं ओं ओं

बेनथ' कनफिउस जायो एमसिकिउखो जेनोबा दसेल' हायो ओमफ्राय उनाव हाया जे

जेनोबा क्लियार कनसेफ्टखौ मोना आरो नोङो एमसिकिउल' खालामबोला सोरबा सोरबा नेट होनायालाय होदों नेटखो खिन्थु दायो बे होनायालाय होनायमोन जायाखैलै पास जायाखैर' एबारनिखो नायनोसैर' दे नोंलाय नों सेसथा खालामाखै नेट

दे होमब्लालाय दे उनाव रायज्लायसिगोन दे होमब्लालाय दे मोजांब्लालाय जागोन दे बाय